औ हेलौ

औ औ भाइ ओमफ्राय दस हाजारनि आन्दाराव मा मा मबाइल फन्स मोन मोजां दङमोन थाय आंथ' बे सेमसां आरो सेमसांनियावनो नायदोंमोन आरो सेमसांनियावनो मा मा थागोन बुस्थुफ्रा मा मा मदेल मोनगोन सेमसांनियावनो सेभेन फ्र दंना औ

सिक्स जिभि रेम खौना ओमफ्राय बेना प्रचेछराथ' थिगानो ना आंथ' गेम गेलेयो नालाय ओमफ्राय दा फनासो हिट जालाबायगोन नामाथाय गेम गेलेफुनायाव

औ ओमफ्राय बेट्रि आलाय बेसे केफाचिटि नाइनथिन थावजेन एम एस नाइनथिन थावजेना वान हान्द्रेद नाइन हान्द्रेद वान थावजेन नाइन हानद्रेद सो जागोन दां वान थावजेन नाइन हानद्रेद ना औ होनबाथ' होनबाथ' खमानो केपाचिटियाथ' आरो चारजारफोरखौ फ्रि मोनगोन चारजार हेदफनफोरखौ फ्रि मोनगोन ना माखा बिखौ इगसट्रा बायनांगोन इगसट्रा बायनांगोन हेदफनखौ ए बेसे दाम लागोन हेदफनआ

आच्चा हे वाइरलेस जागोन बे ओमफ्राय खेबोलाथ' चि टाइफ चारजार चारजिं खेबोला ओमफ्राय फनजों लोगोसे माबाफोर अफारस दंदेरो नामा जेरै गोदान फनाव फ्रि नेट मोनगोन बा माबाफोर फ्रि मोनफागोन बेबायदि अफार गैयाना

ओमफ्राय बे बे फ्राइसनि आन्दारावनो बेबादिनो बेनिफ्राइ इसे साबसिनफोर आलादा मबाइलफोर दंबावो नामा अफ' दं ना बेना दिजफ्लेया केमेराया मोजां ना केमेराया मोननै मोनथाम दं नामा बेनालाय

औ अफ' सेभेन प्र ना रिजुल'सोना ओमफ्राय दिजफ्लेआलाय बेसेबां इनचि सेभेन इन्च ना

प्रचेचरालाय बेनो जेखुनु गेमिंफ्राव थिक आनोना बेफोरो

औ औ दे आं बिखौनो लानोसै होनबा औ दे दे जागोन दे औ दे